आङो सिबिनायखौ मेन न'खरावनो जेखि जायगायाव ओंखारालाङा न'खराव आं जोंहानो सासे गुरुनि जे बाथौ बाथौ दङ जे आङो जे ब्रह्म जैग'नि परहित एबा ब्राह्मन जादोंबाबो आङो न'खराव सिबिनाय न'खराव खुलुमनानैसो आङो जे बै मानसिफोरनि न'खरावहाय आं जे परहित एबा ब्राह्मन जानानै आर'ज गाबहैगोन बिनि थाखायनो आङो न'खरावहाय खुलुमगोरनानै ओंखारलाङो आरो आङो जे मानसिफोरनाव जे आङो परहित एबा ब्राह्मन जानानै जिखुनु मानसिफोरनि न'खराव प्रायसित बा जिखुनु हाबा खेराइ जैगथि होनानै आङो गाव गावनि आंनि गोसोखौनो आङो बहुथ मोजां मोनदों मानोना आङो न'खर एबा अयन' न'खरावबो जे गुरुदेब कालिचरननि नियमैनो आङो जे ब्राह्मन जानानै आर'ज गाबहैनाय जाहैयो दा बे हिसाबैनो आरो आङो न'खर न'खर गामियावहाय सोरनावबा सोरनिबा न'खरावहाय ब्रह्म लांदां सोरनिबा न'खरावहाय बाथौ गोनां गुरुनि आन्दार सोरनिबा न'खरावहाय सोरबा सोरनिबा अयन' धोरोम बेफोरखौबो लानानै आङो बैसिनि न'खराव थांनानै जैग'थि होयैनि सिगां बा अर लगायैनि सिगां आङो एसे एनै न'खरनि बिगोमा बा आर'ज गाबग्रा बा खुलुमग्राखौ आङो फंनैसो आगबान आर'ज गाबगोरनानैसो आङो बे परहित एबा ब्राह्मनखौ ब्राह्मननि मन्त्र आङो होनाय जायो मानोना आङो परहितआ गुरुदेब कालिचरननि नियमैनो आङो ओंखारदों दा बे हिसाबैनो आङो बाथौ गोनाङाव बा बाथौ गोनाङाव आङो जे बाथौखौ आङो रायखांहैग्रोयो गुरुदेब कालिचरननि नियमै आङो परहित ओंखारदोंबाबो जे सोरनिबा न'खराव सोरबा हरि कृष्ण गोनां सोरनिबा न'खराव माबा गोनां बेफोराव थांनानै आङो पुरुहित प्रायसित एबा सुद्दनि जे जैगथिखौ होनानै बा बिसिनि धरम धोरोमनि एसे एनै आर'ज गाबनानै आङो होबोनाय जायो जाथे न'खरनि मानथिफ्राबो जाथे मोजाङै मोजांनो मोजां मोनो न'खरनि मानसिफ्राबो जिथिनाखि प्रायसित होनानै जे आं जैग'थि होनायखौ खोनाना खोनानानै माने बहुथ मोजां मोनो आरो गोसोआबो मोजां मोनो बिसिनि न'खरैनो न'खरनि मानसिआबो फ्राय स्रां मोनो दा बि हिसाबैनो आङो आर'ज आङो माने सोरांबानो जे इसोरखौ एबा मोदायखौ गाब्रिनाय जानायखायनो आङो आंनि जे गोसो साननाय गोसो थांखि बेफोरखौ फ्राय गोसोखौनो आङो फ्राय बहुथ मोजां मोनो बे हिसाबैनो आङो जे न'खर न'खर थांनानै जे न'खराव मानि मानि आर'ज गाबनांगौ मानि थाखाय प्रायसित होनायावबो आङो फंनैसो सोंग्रो हैनाय जायो जाहथे आरो न'खर न'खर सिबिनाय खुलुमनाय थाबासो न'खराबो मोजां जायो मानोहोनोबा इसोरनि खाथियाव खुलुमनाय

खुलुमनाय मानि हारसानि होनदों भक्ति भक्ति ते मुक्ति खुलुमनाय जयग' जयग'जों जय आवथि सावोबा जय जागोन खुलुमनायजों मान मोनगोन दा बे हिसाबैनो जे आङो जे इसोर गाबज्रिनाय बा जिखुनु आर'ज गाबनाय बेफोरा आंनो गोसोखौ आङो गोसोआव मोजां मोनो मानोहोनोबा आङो सोरांबानो जे जिखुनु मानसिफोरनाव जैग'थि हैनो थांबाबो बा जिखुनु हाथाय बाजार थांबाबो बा बहाबाफोर थांबाबो आङो आर'ज न'खराव जे बाथौ दं बाथौ दं हिसाबै आङो गुरुदेब कालिचरननि जे ब्राह्मन पुरुहित ओंखारदोंबाबो आङो न'खराव मोदाय दं हिसाबै आंनि थांनांगौ लामाखिनि आर'जखौ आङो आंनि गोसो सिंजों मोजाङै मोजांनो गाबखनानै आङो ओंखारलाङो आरो लोगोसे आङो जै प्रमानखौबो आंनो मोननाय जादों लोगोसे आङो बे बादिनो न'खर न'खर आङो परहित एबा ब्राह्मन जानानै जे दिब दिबिनि एसे एनै जा हायो बेखौ आर'ज गाबहैनानै आंनि आंनि गोसोआ दासिमबो फ्राय मोजाङैनो मोनो मोजांखौनो मोनो आङो इसोर गाब्रिग्रा हिसाबै आङो बिखिनिखौनो